हम अपने बगीचे में हरी घास को उगाना ज़्यादा पसंद करते है मुझे शुरू से ये चीज़ें पसंद हैं गार्डनिंग का पेड़ पौधे लगाने का घास का तो मैं मतलब मेरे घर के गार्डन में घास लगाना मुझे बहुत ही पसंद है कभी सुबह के टाइम अगर बिना जूतों के घास पे चलने से बहुत फ़ायदा होता है घास पे कुछ समय बैठने से बहुत फ़ायदा होता है तो घास हर तरह से हमारे लिए उसका लाभ ही है आजकल तो पूजा पाठ में देखा जाये तो घास का ज़्यादा उपयोग होता है गणेश जी को चढ़ती है और भी कई अन्य देवताओं को चढ़ती है और घास का देखें तो एक उसकी महक ही अच्छी होती है अगर शुद्ध हवा देखी जाए तो सुबह सुबह हमको मिलती है जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है घास के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अगर गार्डन में कहीं घास है तो जितना हो सके हम घास के ऊपर बैठ कर अपना कुछ काम करें या कुछ भी मॉर्निंग में बिना चप्पल के घास के ऊपर चले तो इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं देखा जाये तो हर तरह से प्रकृति हमेशा फ़ायदे ही देती है